आं हांव बरें आहा तूं कशें आहा केन्ना येयलें हय आनी कशी आहा तुमी सगळीं

मेळोयां मुगो तूं सांग केन्ना मेळोयां तें अय रॅस्टोरंट मुगो हांव तेज्या अभिक्षा आसा लक्ष्मी आहा मागीर गोवन मॅजिस्टीक आहा शितल आहा भोंसले आहा लक्ष्मीन तुका म नुस्त्या कितें खावपाक जाल्या लक्ष्मीन वचपाचें आनी जर चिकन तशें कितें जाय जाल्यार तुका अभिक्षा अभिक्षान तुका चिकन क्रिस्पी बी बरी मेळटा हय फ्रॅश नुस्तें तुका लक्ष्मीत मेळट्लें अं हय हय मोडसो आहा चणक आसता इसवण आसता इवन बारीक नुस्तें सुद्दां ल् जश्यो लेपो म्हण सुंगटां सगळीं बरीं बरीं आसता जें फ्राय बीन बरें आसता तेंचें हय हय आमट हय हय ताल्ल्यांचें बी आं तेंचें आमट तीख बॅस्ट जाता हय आनी वेरें बीन तितलें ना तितलें बरी ना पण तुका हांव लक्ष्मीन तुका नुस्त्याचेंत जाय जाल् तुका लक्ष्मीनूत बरें मेळट्लें तुका हरशीं कितें खावन दिसलां अशें कितें खावपाक जाय अं हय इवन थंयसर मसाला फ्राय सुद्दां चणक बरें करता हय हय ट ट्राय करून पय हय मागीर केन्ना या तेन्ना संडेशीं या कित्याक म्हाका हांव ऑफिसान म्हाका हरशींचें येवपाक टायम मेळपा ना न्हू संडेच या हय आनी कोण येतले तुमच्या वांगडा का तूं एकलेंत येतलें ह हाड सगळ्यांक हाड हय अ सगळ् ओके चल बरें आं ना ना जावनी जावनी जावनी ओके बरें आं यो मागीर